ہاں ہمارے یہاں دستکاری کے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جیسے کہ ہم کپڑا باہر سے لا کے اس کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کرتے ہیں اس پہ کچھ کڑھائی کرتے ہیں اور اسے تیار کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کپڑا ہم سلائی سے اچھا سا ڈیزائن بنا کے اس کو ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے لیے بھی کپڑا تیار کرتے ہیں اور لوگ ہم سے کرواتے بھی ہیں جس کو ہم بہت اچھے سے ہاتھ سے سجا کے تیار کرتے ہیں سل کے تیار کر دیتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے دستکاری کے کام ہیں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بہت اچھے سے انجام دیتے ہیں